गोंयां भितर ट्युरिजम सॅक्टर सगळ्यांच्या चड चलता गोवा गव्हर्मेंट ट्युरिजमाक चड प्रमोट करता आनीकूय तितूंत भितर ट्युरिस्ट स्पॉट्स चर्चीज म्हणा किंवां देवळां म्हणा ना जाल्यार बीच बीच गोंयां गोंय म्हणटा तें बिचां लागून फॅमस चड अशें म्हण भायले लोक जे फॉरेनाचे चडशे ना जाल्यार इंडियेचे भितरले सुद्दां समर सिजना भितर गोंयांत चड येता कारण बीच पोवपा कित्या बीच म्हणटा तें गोंयचें अशें शान म्हणटा तशें आनी ते सायडीच्यान म्हणल्यार आतां नोर्थ सायडीच्यान बिचीस आसा थोडे आनी साउथ सायडीच्यानूय आसा बट नोर्थ सायड चड पोप्यूलर आहा बीच बिचा भितर आनी साउथ सायड आजून तितले एक्सप्लोर जाल्ली ना ट्युरिस्ट आसता ते नोर्थ सायडीन चड वयता आरांबोल बीन तशे सो सगळे दोनीय सायडीच्यान एक आपली वेगळी मजा आसता बट गव्हर्मेंट अशें प्रमोट करताना गोंयचो ट्युरिजम बिचीज बिचीज अशें न्ही बट इवन आमगेलें ग्रीनरी लायक साउथ सायडीच्यान नेत्रावळी वायल्डलायफ सेन्चरी म्हणा तें सुद्दां अशें प्रमोट करता गोंयचे भितर गव्हर्मेंट किंवां जें ट्युरिजम सॅक्टर जें प्रमोट करता तें गोंयची क्विजीनूय बी आसता गोंयचें नुस्तें म्हणा बांगडो तें चड प्रमोट करता हांव पर्सनली व्हॅजिटेरीयन म्हजे घरा कडेन नुस्तें बी सगळीं खाता बट अशें प्रमोट करतासतना गोंय अशें म्हणल्यार अशें गोवन सीफूड सीफूड गोवा फॅमस थोंडीं गोंयां भितर अशीं स्पेसिफीक रेस्टॉरंट सुद्दां आसा जीं असल्या खाणांक लागून फॅमस आसता म्हळ्यार स्पेशियल तेंचें जेवणा लागून फॅमस आसता आमचे शेल्डें वाठारांत एक हें आसा फिल्ड व्यू बार एन्ड रेस्टॉरंट म्हूण आसा तें शेल्डें वाठारांत पडटा थंय तेका अण्णागेर बीन म्हणटा थंय बीन अशें नुस्त्याचें जेवण गोवन स्पेशिएलिटी थंय चड आसता बट तें गोंयकारां चड हें करना गोंयकारां एट्रेक्ट करना तेंच्या घरा कडेन जें जेवण जें करता तें तेंकां एट्रेक्ट करता गोंयकारा लागून तें अशें चड एट्रेकटिव्ह अशें न्ही कारण जे भायल्यांच्यान लोक येता तेंक तें चड एट्रेकटिव्ह दिसता कारण तेंचें थंय तें सीफूड बीन तशें मेळना आनी एक गोश्ट म्हणल्यार गोवा बियोंड बिचीज म्हणटा तशें गोंयां भितर बिचूच अशी फॅमस न्ही गोंयांत अशें दुसरी ग्रिनरी दुसरी सायड ती आसा म्हणटा ती अशें मांवटन आसा देवळां आसा तींय फॅमस आसा आमच्या केप्यां वाठारांत चंद्रेश्रवर भूतनाथ महाराजाचें देवूळ आसा तेंय बीन फॅमस अशें आशिल्लें तो देव म्हळ्यार तेक देवा खूब मानता हांगासल्ले लॉकलूय मानता आनी गोंयभर लोक जे आसा तेय बी मानता सामके मनांतल्यान आनी ते पळोवपाक ते देव विजीट करपाक सुद्दां इंडिये भरचे लोक वेग वेगळे येता इवन हांयेन खूब फावट पयलां की ट्युरिस्ट भायले इंडिये भायले जे आसा तेय बीन येता विजीट करपा आनी गोंयां भितर अशे आतां आमच्या केप्यां लागींच जशें म्हणटा तशें नेत्रावळी आसा नेत्रावळी ते सायडीच्यान अशें भायले हांवूय खूब फावट गेलां सो हांवें पळयल्लें आसा की ट्युरिस्ट ते सायडीन खूब येता थंय वॉटरफोल आसा किंवां थंय वायल्ड लायफ सेंच्युरीय भोंवपा लागून लोक येता आनी रेनी सिजना भितर थंय वॉटरफोलारूय खूब विजीट आसता नेत्रावळी वॉटरफोलार आनी आमचे हांगा नेत्रावळीच्या आयल्यानूच एक गांव आसा कुर्डी म्हुणोन थंय बीन लोक खूब येता तेंय बीन गव्हर्मेंट अशें प्रोमोट करता ते वेगळे इंतून की तें ताची वेगळी स्टोरी आसा की तें पावसाच्या पावसा दिसांनी तें देवूळ फूल बुडलेलें आसता स म्हयने तीन म्हयने अशें आनी मागीर तें अशें थंडेचे दिसांनी किंवां अशें नोव्हेंबर डिसेंबर सिजनांत तें परत अशें वयर सरता उदक सगळें सुकता आनी तें देवळाक विजीट करपा मेळटा आतां काल कालचेच आयतारा थंय आसलेलो वर्सा वर्सा थंय ट्युरिस्ट खूब येता पोवपाक तेंय बीन गव्हर्मेंटान अशें मेन्टेन करून दवरलेलें आसा बरें आनी थंय तेंय बीन प्रमोट करता सो ट्युरिजम सॅक्टर अशें बिजनेस पोवपा गेल जाल्यार ट्युरिजम बिजनस चड गोंयां भितर दुसरें आसा तें हांवें सांगलां ते भाशेन क्विझीन चड प्रमोट करता आनी ट्युरिजम अशें म्हाका खबर आसा तशी ट्युरिजम आनी क्विझीन ते चड प्रमोट करता गोंयांत आनी तिसरें आसा म्हणटा तो गोंयचो कल्चर घुमट म्हणा किंवां शामेळ म्हणा शिगमो तेंय बीन प्रमोट करता अशें भायर व्हरता बिजनस बिजनस म्हणल्यार तेचो कल्चरा भितर थोडे ग्रूप आसात गोंयांत जे तेंक ते भायर इनविटेशन येता शिगम्याक म्हणा ना जाल्यार घुमट आरती म्हणा तेंकांय बीन अशे थोडे ग्रूप भायर वयता सो तेय बीन प्रमोट करता आनी तोय एक तरेचो बिजनस अशें म्हणपाक शकना आमी बट तो बिजनसांतूच पडटा फूल टायम बिजनस अशें न्ही बट इनवीटेशन्स बीन आसा म्हणटकीर थोडे ऑल ओव्हर इंडिया तेंकां व्हरता गोवन कल्चर दाखयता इवन थोडीं इनस्ट्रूमेंट्स आसता घुमट वा शामेळ जें पयलीं म्हणलां तशें ते थोडें भायर ऑल ओव्हर इंडिया सेलूय करता थोडे वाजोवपा शिकता थोडे डेकोरेटिव्ह दवरता आनी गोंयां भितर अशे खूब अशीं लिस्ट आसा म्हाका सारकीं डिटेल अशी हांव सांगपाक शकना हेचेर म्हाका तितली तेची नॉलेज ना बट अश्यो खुबश्यो गोष्टी आसा प्रोडक्ट आसा जे गोंयांनूच अशें हें जाता तयार करता आनी तें ओल ओव्हर इंडिया विकता तोय एक बिजनस असो गोंयां भितर रावन गोंयचे भितर सगळ्यांत फॅमस सामको फॅमस म्हणटा तो गोंयचो उर्राक तोय बीन समर सिजना भितर गव्हर्मेंट तेंय प्रमोट करता आनी उर्राक पिवपा लागुनूच लोक गोंयां भितर खूब लोक येता आनीक खूब ते बरें पद्दतीन बरें प्रमाणान एक व्हडले स्केलीचेर गोंया भितरा ते एन्जॉय करता उर्राका लागुनूच चड गर्दी पडटा आनी थोड्यो कंपनीय बीन आसा ज्यो उर्राक एक टॅगलायन दिवून तेचो उर्राका एक ब्रेंड करून गोंयचे भायरूय विकता शार्क टॅंक म्हणटा तो एक बरो नामनेचो असो शॉ सोनीचेर तो तितूंत सुद्दां एक गोंयची कंपनी येलेली तेचें नांव म्हाक सद्याक याद ना सो तितून सुद्दां ही गोंयची फेणी ह्या नांवान अशें तो गोंयचो सोरो असो तो विकपा ओल ओव्हर इंडिया तो एक ब्रेंड म्हुणून विकपाचें हें चालू आसा तेंचें तूं गोंयची फेणी म्हण उर्राक तेक सुद्दां एक स्पेशियल तो एक बिजनस असो आनी ती गोंयची अशी वळख म्हणटा तशी तें बीन बिजनस अशें म्हुणोन लोक विकता तेजोय बिजनस करता सो म्हाका बिजनसा बद्दल अशेंय गोंयच्या हेंच खबर आसा लॉकल बिजनस अशें म्हणटा तें गोंयचो हो एक ट्युरिजम पयलीं म्हणल्यार मागीर नॅक्स्ट क्विझीन अशें आनी गोवा गोवन कल्चर डान्स हें म्हणा ना जाल्यार घुमट हें शामेळ हें म्हणलां तशें तें आनी हें फेणी सोरो गोंयचो आसा तोय बी फॅमस सो बिजनस हे चार गोष्टीचेर करता अशें म्हाका दिसता आनी इतलेंच म्हाका खबर आसा बिजनसाचेर